जी हाँ हम ऐसे व्यक्ति को सलाह देंगे जो अभी ड्रॉइंग करना शुरू किया है हम उन्हें यह सलाह देंगे कि वह कभी भी ड्रॉइंग को कभी भी अगर ड्रॉइंग करें तो ऐसा ड्रॉइंग करें ऐसा चित्रकारी करें कि वह देखने में असली लगे और वह मन से बनाया हुआ चीज़ हो जिसे लोग देखें और मन मोहित हो जाएँ ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दें हम यह सलाह देंगे कि मन से और दिल से अच्छे से ड्रॉइंग बनाना शुरू करें